हैलो जियां महाराज जी जियां कि कल्सटर इवेंट होई गे असेंगी मतलब असेंगी छुड़ो मीं ते बड़े ज्यादा पसंद न हून तुस तारे गै लाई लैओ जेल्लै तारे निकले दे होंदे रातीं केह् मज़ा औंदा अस कोठे पर अस नी में कोठे पर जाइयै केह् मस्त सुननी होन्नी गाने तारें गी दिक्खी दिक्खियै अवा फ्ही बी इक मतलब इक कलिस्टल इवेंट जिनेंगी आखदे कदें ग्रैह्न लग्गना कदें तारा टुट्टना जेल्लै तारा त्रुट्टदा ते सारे विश मंगदे ते विश बेशक्क पूरी नेईं होंदी ऐ ब सारे मंगदे गै मंगदे जरूरी ते मज़ा ते बड़ा औंदा अवा विश पूरी ते अज्ज तक ते होई नी ऐ ब मंगने अस जरूर न जिन्ने बारीं तारा दिक्खने होर जियां तुस ग्रैह्न लाई लैओ ग्रैह्न लग्गने पर साढ़े घर ना ते लोग रुट्टी खंदे ते न्हाइयै पूरा इयां शुद्ध होइयै जिन्ने धोड़ी ग्रैह्न लग्गी रौंह्दा उन्ने धोड़ी किश नी खंदे किश नी करदे अवा जेल्लै एह् होंदा कि ग्रैह्न जेल्लै खतम होई जंदा ते औल्लै अस अशुद्ध होई जन्ने पता निं की एह् गल्ल मीं बड़ी फैसिनेटिड लगदी बड़ी मतलब कि अस अशुद्ध कि'यां होई जन्ने पर फ्ही बी मतलब ऐकलिप्स कोंमैंट एह् सब चीजां मज़ा आई जंदा इक अलग गै अनुभव ऐ इंदा कलिस्टल इवेंट मन्ने दे कलिप्स कोंमैंट एह् बड़े चौकन्ना लगदे मिगी फैसिनेटिड ते करदे गै न हून टुट्टदे तारे गी दिक्खियै किश बक्खरा गै मज़ा औंदा पर एह् चीजां कुसै कुसै जगह् बड़ियां इफैक्ट बी करदियां न असें ते बशक्क बड़ा मज़ा औंदा लेकिन हर इक चीज़ ऐ जेह्ड़ी असेंगी मज़ा औंदी ऐ ओह् सारें लेई ठीक नी होंदी ऐ अवा फ्ही बी चलो मतलब ठीक ऐ चलदा इन्ना कोई गल्ल नी होंदी ते इ'यै कि इस बारे च अ'ऊं केह् ज्यादा सनां तुसेंगी कलिस्टल इवेंट में दिक्खे दा ते बड़े बारी ऐ ग्रैह्न बी लगदा ग्रैह्न साढ़ै इत्थें दिखदे निं हैन गलत होंदा बंदा अन्ना होई सकदा फ्ही बड़ी कलिस्टल इवेंट कलिसस्टल इवेंट केह् होंदे टुट्टदे तारे गी कन्नै इक मेरी बड़ी जाद ऐ जेह्ड़ी ते ओह् सनानी आं इक बारी में ते मेरी निक्की भैन गे कोठे उप्पर हां अज्ज बरखा बी बड़ी ही होई दी ते हल्ली बी मौसम बड़ा खराब हा चलो महां दिक्खी गै औन्ने आं कोठा कनेहा कनेहा होए दा साढ़ा अज्ज इक ते बरखा दे बाद मज़ा गै बक्खरा होंदा फ्ही अस जन्ने कोठे पर ते लगातार त्रै चार तारे त्रुट्टे उस दिन में विश मंगियां चार उंदे चा दो विशां होई गेइयां पूरियां महां एह् केह् विश पूरी ते नेईं होऐ अवा मंगने अस जरूर एह् ते साढ़ी आदत कदें नी छट्टी सकदी टुट्टदे तारे गी अनुभव करना मतलब स्वर्ग गी अनुभव करना उस बेल्लै अस भुल्ली जन्ने कि केह् विश मंगनी ऐ ब मंगने अस जरूर ते मतलब मज़ा गै आई जंदा एह् अनुभव जिनें नेई कीते दा मेरी एह् सलाह् उस बंदे गी कि भाई जरूर अनुभव करो इस चीजै गी जरूर गै जरूर ते बाकी अस सारे भैन भ्राऽ निक्के होंदे इक बारी मेरे भ्राऽ ने त्रुटदे तारे कोला मंगेआ ही के मिगी दो करोड़ रपेआ थ्होई जा किश लोग हून मेरे भ्राऽ आंह्गर किश ऐसे होंदे कि ऐसी चीजां मंगी लैंदे जेह्ड़ियां पासिबल गै नेईं होंदियां चलो छोड़ो असें उस चीजै गी केह् करना बाकी होर रेही गल्ल इक्लिप्स जेल्लै ग्रैह्न लगदा हून ग्रैह्न चाहे कोई बी होऐ ग्रैह्न ते ग्रैह्न होंदा हून सू्रज ग्रैह्न होऐ जां चन्दर ग्रैह्न होऐ ग्रैह्न ते ग्रैह्न ऐ ते ग्रैह्न ते बड़ा बुरा बी होंदा कि जेह्ड़ी मतलब ग्रैह्न च पावर बड़ी होंदी अगर कोई लेडी प्रैगनेंट होऐ गर्वभती होऐ ओह्दे पर एह् चीजां बड़ा बुरा असर करदियां ग्रैह्न ग्रैह्न च अगर कोई कक्ख त्रोड़ी लै बंदे दी बांह् त्रेड्डी होई सकदी जेह्ड़ी बच्चे दी ओह्दी बांह् होई सकदी जां बांह् गै नी होऐ एह् चीजां सच्च न हून बंदे ने धूफ लाए दा होऐ ते उस बच्चे गी मां जा बब्ब ने कोई बी कुसै चा इक बी कोई बंदा ऐक्टिविटी करै ओह् जरूर असर करदी हून जियां धूफ लाए दा होऐ ते बच्चे दी बाडी पर निशान होई सकदे ते इक बारी मेरे फुफ्फड़ जी हे उ'नें त्रोड़ी दातन दातन जेह्ड़ी दंदे गी करदे ते उ'नें उं'दा जेह्ड़ा नेरा भैया न उं'दा मुड़ा उं'दा अद्धी बांह् गै नी बचपन कोला गै पैदा होने कोला गै ते मतलब इक इयां निक्की बारी गलती इन्ना बड्डा इफैक्ट करी सकदी केह् आक्खै कोई लेकिन फिर बी चलो मतलब बड़ा ज्यादा गलत कम्म ऐ पर नेईं करनी चाहिदी कोई ऐक्टिविटी बच्चें दी लाइफ पूरी पर पेरैंटस गी बी केह् पता होंदा अगर पता होऐ ते ओह् कदें नी करन बाकी एह् जेह्ड़े ऐकलिप्स ऐ बड़ी बुरी चीज़ ऐ ते हून मेरी भैन ऐ ओह्दी इक बांह् हैनी ऐ मेरे भापा जी ने बी दातन त्रोड़ी ही ते असेंगी मतलब बड़ा बुरा लगदा बड़ी कोशिश कीती ओह्दी बाह् पोआउड़चै अवा इस चीजै गी बड़े पैहे लगदे इक गलती दी पिच्छें ओह्दी बांह् मरोई पर ठीक ऐ हून उसी आदत ऐ इ'यां रौह्ने दी ब इक बंदे गी झूरा होंदा बाकी इयै ऐ कि अगर तुं'दी वाइफ प्रैगनें ऐ जां तुस प्रैगनेंट ओ ते ना करे अगर कुछ बी ऐसी हरकत जेह्दे कन्नै तुंदे बच्चे गी इफैक्ट पवै ते बाकी ससरिया काल बाकी ज्यादा जानकारी में तुसेंगी गै केह् देआं पर फिर बी चलो इक होर सनाई ओड़नियां कि मेरे ताऊ जी हे ते उ'नें कीता पना नेईं केह् हा ऐसा बुरा कि उं'दा जेह्ड़ी कुड़ी ऐ उं'दा तालुआ गै हैनी मतलब बेचारी कोली बलोंदा नी ते तालुआ नेईं होने दी बजह् कन्नै ना नक्क दा शेप बी बड़ा बुरा होई गेदा ते जेल्लै असें दिक्खने ते पूरा तालुआ लभदा अन्दर आह्ला सारा हून जिस बंदे दा तालू गै नेईं हून मतलब बच्चे दी केह् गलती ऐ कक्ख बी नी ते बेचारे दा तालुआ गै हैनी फ्ही बड़े असें कोशिश कीती ते हून अपरेशन बी होएआ ओह्दा लक्खां रपेऽ लग्गे इक गलती दी असें मैंह्गी मैंह्गी भरपाई करनी पौंदी इस शा चंगी गल्ल ऐ कि गलती गै नेईं करो जिनें लोकें गी नेई पता कि ऐकलिप्स जां कोमैंट दा केह् असर होंदा ते उस चीजै कोला दूर रवो अगर ग्रैह्न लग्गे दा ते उसी दिक्खो नेईं प्रैगनेंट लोग इ'यां होंदे प्रैगनेंट लेडीज ते उं'दे हैसबेंड ग्रैह्न गै नेईं दिक्खना ते कोई ऐक ज्यादा सुत्ते दे बी नेईं रौह्ना दुई अगर चलो कोई ऐक्टिविटी नेईं करनी अस सेई लैन्ने आं सोना बी नेईं क्योंकि अगर ज्यादा सुत्ते रौह्गे ते बच्चा बी अग्गें सुत्ते दा गै रौंह्दा हून मिगी गै कोई दिक्खी लै अ'ऊं बड़ी आलसी ऐं ते जरूर मेरे भापा सुत्ते दे गै रौंह्दे होने ग्रैह्न लग्गै क्योंकि अस इन्नियां भैनां ते जिन्नी बारी ग्रैह्न लग्गेआ हा चलो फ्ही बी साढ़े च कोई फिज़िकल प्राब्लम नेईं ऐ बड़ा धन्नबाद ऐ साढ़े पेरैंटस दा पर फ्ही बी में अपने ताऊ दी कुड़ी दिक्खनी होन्नी बड़ा बुरा लगदा बेचारी दा तालुआ गै हैनी हा अवा हून ओह्दा परेशन होएआ चार लक्ख रपेआ लग्गेआ इक निक्की हारी चीजै ताईं होर ओह्दे पिच्छें ही निक्की हारी गल्ती एह्दे च तां गै आखदे कि स्याने होना बी जरूरी होंदे जित्थें स्याने गै नी उसी बंदे केह् पता ग्रैह्न च कोई केह् करना ओह्दी ते कोई गलती नी बेचारे दी

होर किश सनाने जोड़ा हून रेहा बी हैनी ऐ मीं लग्गा दा सब किश सनाई गै छुड़ेआ लगभग लगभग ते बाकी विनती ऐ अपने बच्चें दा तुंदे स गै ओ तुं'दे बच्चें दा फ्यूचर अपने बच्चें दी हर इक ऐक्टिविटी फिज़ीकल ऐक्टिविटी मैंटल एबलिटी ओह् सब किश पेरैंटस उप्पर डिपैंड करदा हर इक चीज़ पेरैंटस उप्पर हां ट्वंटाी परसेंट बच्चें दा बी होंदा अवा अगर पेरैंटस इस स्हेई तरीके पर चलन ते फ्ही कोई नी रोकी सकदा कोई नी भाएं जेह्ड़ा मर्जी होऐ हैनी रोकी सकदा तां गै आक्खने नी कि राम नाम लैओ भगवान ने गै पार लाना ई ते जै श्री राम राधे राधे हर हर महादेव भगवान दे नांऽ लैंदे र'वो भगवान ने गै पार टपाना ई ते बाकी साढ़े लेई सारे धर्म इक्कै नेह् न ब सनातन धर्म सारें कोला उप्पर ते तां करियै आक्खनी होन्नी जै श्री राम ससरिया काल ते जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम